आदाया 'फै सना रेस्टुरेन्ट ' नि मालिक ना आदानि दखाननिफ्राय आं मोनसे मोनथाम बुस्थु अर्दार खालामदोंमोन फ्रायड राइस सिकेन ललिप'प सिकेन पक'रा आदाया आंनो अर्दार खालामनायजों लोगोसे जानाय आरो सुबिदानि थाखाय साम'स

गिलास बायदिबो हरफादो आंहा रुम थानायाव जानाय आरो प्लेट थोरसि लथा बेनि जेबो सुबिदा गैया बेनिखायनो आदाया जानाय आरो जाखांनानै गारनो हानायबायदि आंनो सुबिदा खालायनानै हरो मानोना जाखांनानै आङो बेखौ मोजां जायगायाव एबा दस्रा जायगायाव गारनो हायो